हैलो आप खण्डेलवाल रेस्टोरेंट से बात कर रहे है सर मैंने अभी खाने का आदेश दिया था मैंने डेलीवरी पार्टनर को कई बार कॉल किया और वह फोन ही नहीं उठा रहा है इसलिए मैंने आपको कॉल करने का निर्णय किया है आप मुझे पता करके बताओ न वह फोन क्यों नहीं उठा रहा है मैं लेट हो रहा हूँ मेरे को खाना खाकर कहीं पर निकलना है थोड़ा जल्दी करिए न उनसे बात करने की कोशिश करिए कि कहाँ पर है वह ठीक है थोड़ा जल्दी करिए